دہلی میں خاندانی ڈھانچہ سماجی اصول اور ثقافتی اقدار عام طور پر مشترکہ خاندان بڑوں کی عزت مذہبی روایات اور مہمان نوازی پر مبنی ہے مگر یہ اصول مختلف خطوں اور برادروں میں تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں جیسے کہ پنجابی مسلم بنگالی یا جنوبی بھارتییہ خاندانوں کی رسومات لباس زبان اور کھانے کی عادات مختلف ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ اقدار بھی ارتقائییب مراحل سے گزرتی ہیں شہری زندگی تعلیم روزگار اور عالمی اثرات نے نوجوانوں میں انفرادی سوچ اور نیو کلیئر فیملی سسٹم کو بڑھاپا دیا ہے مگر روایتی اقدار اب بھی دلوں میں زندہ ہے